हाँ मेरा हिंदी के हिंदी का एक जो कवि है मुंशी प्रेमचंद वो बहुत ही पसंदीदा कवि है वो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि उसकी जो कविताएँ हैं लेखक है वो बहुत ही अच्छा है कविताएँ उसकी जो रचनाएँ हैं बहुत ही अच्छी अच्छा लिखता है वो क्योंकि उनके रचना है उनके बारे में उन्होने बताया है कि एक गरीब किसान कितनी मेहनत करके फिर अपना उनाज अनाज उगाता है फिर अपना परिवार का और अपना पेट पेट पालन करता है इस प्रकार की उसकी कई रचनाएँ और कविताएँ हैं और इसी प्रकार एक विद्यार्थी है जो बहुत ही मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है इस प्रकार की उसकी काफ़ी सारी रचनाएँ हैं कविताएँ हैं तो बहुत ही वो अच्छी है तो इसलिए मुझे वो काफ़ी पसंद है